اردو زبان کی بہت ساری منفرد خصوصیات ہے جیسے کہ اردو زبان اور اس کی گرامر بہت ہی زیادہ آسان ہے اس زبان کا سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے ہم لوگوں نے بھی بچپن میں اس زبان کو اور اس زبان کے گرامر کو خوب اچھے سے سیکھا اور اس زبان پر غبور حاصل کیا خاص طور پر اس زبان کے الفاظ بہت پیارے اور عمدہ ہوتے ہیں اور زبان کے الفاظ کی ادائیگی بھی ہی اہمیت ہر شخص کو نظر آتی ہے جو سخت اس جوان کو سن سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے یہ زبان تو بہت آسان ہوتی ہے اور لوگ بڑی آسانی سے اس زبان کو سیکھ لیتے ہیں اس زبان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگا آتا ہے جس زبان کو صرف ہم لوگ ہی نہیں بلکہ غیر قوم کے لوگ بھی اس زبان کو بہت چاہتے ہیں